आबाद मावनायाव बाहायनाय आयजें आयलाफोरा जाबाय दा गोदान गोदान रोखोमनि बिगियानिक आदब दं आबाद मावनाय जायो आबादारिफोरा मानो होनब्ला दा गोदो गोदाय जोङो मोसौ हालदों एवनानै आबाद मावोमोन नाथाय दा बेफोर जुगा गैला दा गोदान बिगियानिक आदबजों गोबां रोखोमनि इनजिन गोनां मुवाफोर माबाफोर ओंखारदों ट्रेक्ट'र नै ट्रेक्ट'राबो गोबां रोखोमनि दं ट्रेक्ट'रखौबो गोदो जोङो पावार टिलार होननाय ट्रेक्ट'रजों हालेवोमोन नाथाय दायो गिदिर गिदिर ट्रेक्ट'र ओंखारबाय महेनद्र' ट्रेक्ट'र आरो सनालिखा होनो माबा सुरज ट्रेक्ट'र बेफोरबायदि गोबां गिदिर गिदिर ट्रेक्ट'र ओंखारबोबाय आरो दा दा बेफोरबायदिजोंनो जोङो हालेवनानै आबाद मावो दानिया आरो दा गोदोनि बायदि नङा दाना लटार सिस्टेमजोंसो हालेवो लटार एवोब्ला हाया समान जालाङो बेनि थाखायनो जों लटार बाहायनानै आबाद मावनायाव हालेवो आरो लोगोसेनो गिदिर गिदिर मेसिनफोर ओंखारदों दानिया गोदान गोदानयै बेफोर गोदान मेसिनफोरजों दानिया माइ हानायावबो ट्रेक्ट'र बाहायनाय जायो मेसिन माइ हाग्रा मेसिन ओंखारबाय बेफोरबायदि नों आबादारिफोरा थाबैनो गासै आबादखौ थाब थाब बोखांनो हानाय जायो बिदिनो जोङो दा खासि बाहायनांला बांसिनानो गोदो खासिजों खामला होनानै हाजिरा होनानै हाहोयोमोन नाथाय दानिया सानसेयावनो दाबसे हाखौ जोङो मेसिननि दारै हाजोबनो हानाय जाहैबाय आरो लोगोसे जोङो गोबां गिदिर गिदिर दानिया हानायजोंनो लोगोसे मारा होग्राबो मेसिन ओंखारबाय बेफोरखो जोङो गोबां मानसिफोरनि खुगानिफ्रायबो खोनादोंमोन नाथाय आरो जों निउसफोरावबो बाथ'रिफोरावबो आरो बिदिनो कम्फानि लाना कम्फानि मेसिन मोजां गाज्रि कम्फानि बेफोरबायदि फैयो बेफोरखौ जोङो सायख'नानै लानानै बे कम्फानिफोरनि मेसिनखौ बाहायो गिदिर गिदिर आयजें आयलाफोर जेरै दिनै ट्रेक्ट'र गिदिर आरो बिदिनो ट्रेक्ट'रजोंनो हानाय माइ गायनायफोरावबो दानिया गायग्रा मेसिनबो ओंखारदोंसै गायग्रा मेसिना मालाय गावनो गावबागाव फारियाव गायनो हालांनाय जायो बिदिनो गोबां गोबां आबाद मावनो हाग्रा जोङो जाबाय दानिया सान गोदो जोङो दानथामसो लायोमोन आबाद मावनायाव दानिया दानसेफोरावनो साननै सानथामफोरावनो जों बिगायै बिगा आबादबाबो बोखांनो हानाय जाबाय थिखांनो हानाय जाबाय आरो बिदिनो जोङो गोबां आबाद मावो आबाद खालामनायाव जोङो मोजां मोजां आयजें आयलाफोर बाहायनो हाबाय दानिया ट्रेक्ट'रनिफ्राय हमनानै गासै माइ हाग्रा गायग्रा गासैखौ जों मेसिननि दारैनो बाहायजोबनो हानाय जाबाय आरो बेफोरखौ दा जोङो माइ आबाद मावनायाव जोंनि आबादारिफोरा गोरलै जादों आरोबाव थाबैनो जों आबादखौ थिखांनानै मारा होनायफोरावबो जों मेसिनजोंनो होयो दाना द्राम सिस्टेम ओंखारबाय मेसिन मारा होनायाबो मानसि गोबां नांला मोसौ मोसाजों मारा होनांला मेसिनजोंनो जोङो द्रामनि जुरियै मारा होनोबो हाबाय बिदिनो जों गोबां आबाद मावनायाव गोबां बिगाबो जों साननै सानथामनि गेजेरावनो गायखांनोबो हायो दाना